ओइ आदा आङो नोंथांनि रेस्टुरेन्टनिफ्राय सावमिन अरदार खालामदोंमोन दाथ' नोंथांना केस अन देलिभारिबो जायाब्ला आङो आंथ' अनलाइन सुबिदाखौ बाहायानो फन पे गुगोल पे आंनियाव गैयानो बेनिखायनो नोंथाङा केस अन देलिभारिनि सुबिदाखौ होनो हायो नामा आंनाथ' दा केस अन देलिभारि जायाबाथ' अदारखौ केन्सेल खालामनांगोन दा नोंथाङा केस अन देलिभारनि सुबिदाखौ खालानो हागोन नामा